हॅलो आं फुलां म्हाका फुलां जाय आशिल्लीं कसलीं आसा आं मागीर खापरीं रोजां आसा आनी शेवतीं आसा तीं हळडुळीशीं शेंवती पळय येता ती बारीकशी मातशी आं तीं ध धवीं कशी किलो अंयशीं रुपया पाव किलो आनी तीं पप्पल कलराची आसा तियीं तशीत आनी रोजां रोजां आं न्हू म्हाका जाय आसलेली दोन तीन किलो जाय आसली आं पन्नासांनी तीं आनी शेवतीं कशी धरतली तूं हेजी पप्पल कलर सत्तर कांय कमी जायना ना म्हणल्यार आतां हांव खूब घेता न्हू म्हणून म्हाका मातशें कमीच जाय न्हू ती आतां हळडीकुकूम बी येयल्या न्हू म्हणून मातशें कमी म्हाका एक दोन किलो बी जायी आसली हय दोन किलो तूं सत्तरान म्हणटा न्हू म्हाका पन्नासान जावची ना आं साठांनी बरें दोन किलो तीं घाल आनी तीन किलो रोजां आनी गुलाब गुलाब कशें बारीक बे म्हळ्यार म्हाका बेश्टे तुका म्हाका बेश्टे अशें करून एक पाव किलो बीन नाका कमी जाय आसलें मातशें मदीं धरपा तें म्हाका आं बरें आं आं बरें आं बरें उडया आनी ती ती हेजी प हेजीशी कलर पळय शेंवतीं आसा ती उज्या कलर शेंवतीं ना तुज्या कडे मोट्टी आं तीं ना आं म्हाका ना म्हाका कोणें सांगलेलें मातशी तूं वाडटा तेन्ना फुलां म्हाका ती उज्या कलर पय ती आसा न्हू सामकी ब्रावन कलरशी पय शेंवतीं येता तीं तीं एक ती एक आपल्याक एक किल किलोबर हाड अशें म्हणोन तूं हाडटा तेन्ना हाड आपल्याक अशें म्हण सांगतालें म्हणोन बरें तर ती तुजे कडेन ना न्हू म्हणटगीर तुजे कडेन ती हेजी आसा म्हणटा न्हू तूं धवीं आं ती घाल एक किलो ती कशी धरतले ती कशी धरतले आं अंयशीं म्हळ्यार एक धा रुपया कमी कर न्हू आनी नाका आनी एक धा कर इतली घेतली ना तुजे कडच्यान हांयें तीं तीन किलो हीं देड ये देड किलो परत गुलाब घेतल्या आं आं बरें ती एक किल किलो घाल आनी तीं धवीं मा आनी किदें ओंव कशी आं कशी कशे पोड वीस रुपयान मागी ते एक धा पड घाल वोंवळां न्हू आं बरें व्हडलें आसा न्हू आं बरें तें एक धा घाल

फांती नाका शेंवतीच घाल शेवतीच घाल हार रोजां घेतल्या न्हू हय हय रोजाचें मागीर हांव करतां हय सुतां आम आमचे कडेन आसा दोर हय ते घाल आनी धवी ना मिटराची ना मिटरान विकता पय ती धवीं धवीं तीं ना आं आं तीं आव आं बरें वोंवळाचेच घाल तूं वोंवळाचें मागीर आनी एक दोन सुबेंत घाल तर आं तें घाल दोन सुबेद मागीर तुजी बील बील धाड तेजे बरोबर आं आं मागी बील मागीर तुका हांव इतलें आं आं बरें सांगता आं सांगता सांगता आं मागीर सांगता तुका हांव आं बरें तर आं आं चल